इक ते पैह्ली डेट बाई जुलाई उन्नी सौ ठानुऐ जदूं में पैदा होएआ ते दूजी डेट तेरां मार्च दो ज्हार तेरां में हस्पिटल च हा में बड़ा बमार हा ते तीजी डेट सोलां जुलाई दो ज्हार सोलां में कॉलेज़ जायन कीता चौथी डेट चौथी डेट चौदां अक्टूबर दो ज्हार बीह् मेरा कालेज़ खत्म होएआ बाकी पंजमीं डेट इक लाई लैओ पंदरां जुलाई दो ज्हार बीह् में किसे बंदे कन्नै मिलेआ हा जेह्ड़ा बोह्त स्हेई बंदा हा ओह्दे कन्नै मेरी गल्लबात अग्गें बधी दी बस एह् पंज डेटां जेह्ड़ियां मिगी चेता न